नमस्ते भैया क्या आप तुलसी होटल से बोल रहे हो क्या हाँ मैंने अभी ऑर्डर दिया था आधे घंटे पहले और पिज्जा मँगवाया था और लस्सी मँगवाई थी साथ में लेकिन लस्सी की जगह कोल्ड ड्रिंक आ गई है तो और पिज़्ज़ा भी बहुत ज़्यादा खराब हो गया है तो क्या आप वापस बदल सकते हो क्या और बदल कर आप वापस या मुझे घन्टे के अन्दर अगर वापस ला कर दे सकते हो और मेरा नाम है अनु मालवी और मैंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन ऑर्डर से तो आप इस इसको चेंज कर दीजिए और मेरा जो पार्सनल है वापस मुझे दे दीजिए सही और अगली बार अगर ख़राब हुआ है तो मैं आपकी तुलसी होटल से कोई खा खाना आना नहीं मँगाऊँगी मैं और कुछ चीज़ें ऑर्डर नहीं करेंगे तो इस प्रकार से अगर ख़राब खाना आ रहा है तो हम कैसे ऑर्डर करेंगे और आपकी जो तुलसी होटल है उसका नाम भी खराब होगा